आमच्या गोंयाचे ट्रेडिशनल क्लोदिंग आनी फॅशन स्टायल म्हणजे बायलां आमचीं काशीण न्हेसता काशीण ही एक साडयेचो प्रकार आनी दादले शर्ट आनी पेंट घालता आमच्या गोंयांन जशें प्रत्येक किलोमिटर वयतकूच भाशा भाशाचो प्रकार बदलता तशेंच आमचो कल्चर सुद्दां तितक्याच प्रमाणान बदलता गोंय नॉर्थ गोवा ह्या सायडीन आमी एक तरेची कोंकणी उलयता जाल्यार आमी सावथ गोवा वयतकूच दुसऱ्या तरेची कोंकणी उलयता तशेंच काशीण न्हेंसपाची स्टायल बायलांची सुद्दां नोर्थ गोवान एक आसा आनी सावथ गोवान दुसरी आसा थोडे सावथ गोवाचे लोक दादले धोती सुद्दां घालता आनी थोडे शर्ट पेंट घालपाक तेंका आवडटा